दाथ' जोंना गरम बोथोर मार गरम सानदुं गोसा देग्लायनि सानदुंआ मार खराथार आरो जोबोद सानदुं गोसा आरो अखाया खम जोंहा बिदिनो मिथिंगायाव जोबोद बांसिन खहा जानायखौ नुदों मानो होनोब्ला जोंहा दा दैज्लां बोथोर मोनबाय गोलोम बोथोर जोंहा गाइनाय फुनाय नि बोथोर फैबाय जोंहा न'आव खोथिया फोनो थाखायबो अखायानो गैया खोथिया फोनो हायाखै जि एसे खोथिया फोनानै दोनदोंमोन बेबो सानदुं गोसाजोंनो खोथियाआ गार्जि जालांनो हमदों आरो बेखौ फुनो थाखायबो गाइनो थाखायबो अखायानो गैया सानदुं गोसाजों कस्थ' जादो मानसिआबो बहुत कस्थ' मोनदो गरमजो माइखो गाइनानै जोंहा जानो थाखायबो दा अखायाबो गैया जालांबाय बिदिनो दुब्लि फ्रावबो गोरान ओरैनो ट्रेक्टर एवनानै दोनदोंमोन बाबो गायनो हायासै सानदुं गोसानि थाखायनो इफोरबायदि जाबाय आरो बायदिसिना आबाद मावनायावबो मैगं थाइगं खेथि खालामनायावबो अखाबो नांगौ जायोना बे मैगं थाइगंआबो सानदुं गोसाजों रानलांनो हमदो गार्जि जादो बिफां बायदिसिना गायनायाबो बिफां आवबो एसेबो अखा मोनैनि थाखाय गोरान रानस्राव स्राव जादो मैगं फ्राबो गार्जि जादो मोनजानो गोनां बोथोरनि मैगं खौबो मोनजानो नागिरा नागिरा जादो मानोना अखायानो खम बोथोरानो देग्लाय बहुत गरम बोथोर बिदिनो जोंहा गोबां नस्थ' जानानै थाबाय आरो सानदुं गोसानि थाखाय अखा हायैनि थाखाय